हलो

हा हा बिल्कुलु ठाहींदा आहियूं रोटी हा पोइ गुजराती रोटी बि ठाहींदी आहियां प्लस सिंधी रोटी बि ठाहींदी आहियां ॿई ठाहींदी आहियां जी जी हा बिल्कुलु सिंधी आहियूं हा असां नास्ते में जे गुजराती खाइणो हुजेव त ढोकला खांडवी ऐं थेपला बि ठाहींदा आहियूं ऐं जे सिंधी में तव्हांखे खाइणो हुजे त असां वटि दाल पकवान आहिनि ऐं कोकी बि आहे ऐं जे मंझंदि जी रोटी तव्हांखे खाइणी हुजे त बिह पटाटनि जी भाॼी अथव कढ़ी चांवर अथव दाल पकवान अथव कोकी अथव तव्हां जेको चओ सिंधी भाॼी ठाहे करे खाराईंदीसांव हा हा बिल्कुलु हिकु प्लेट में तव्हांखे ॿ पकवान ऐं हिकु दाल मिलंदव उहा तव्हांखे मां सुभाणे खारायांव थी ठाहे करे हा मंझंदि जी तव्हां रोटी में ॿुधाए छॾियो तव्हां छा खाईंदव त मंझंदि जो बि मां तव्हांखे ठाहे करे खाराईंदीसांव ठीकु आहे बिह पटाटनि जी भाॼी चांवर ऐं फुलिको ठाहे करे तव्हांखे खारायांव थी सिंधियुनि हा बिल्कुलु दाल चओ त दाल ठाहे खारायांव हा हा हा भले ठीकु आहे त सिंधी पापड़ बि तव्हांखे खाराईंदासीं हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ पणीअं बि तव्हांखे जेको खाइणो हुजे तव्हां ॿुधाए छॾिजो त मां तव्हांखे सुबुह जो नास्तो अने मंझंदि जी रोटी राति जी चओ त राति जी रोटी ठाहे करे खाराईंदीमांव हा ठीकु आहे भले

हा गुजराती में ॾिसो तव्हांखे थेपला मिलंदव अने ढोकला ढोकला ठाहे करे ॾींदासीं असां पातरा ठाहे करे ॾींदासीं खांडवी ठाहे सघूं था सम्बोसा ठाहे सघूं था हा पटा पटाटनि जी रसु वारी भाॼी गुजराती दाल ठाहे सघूं था अने सेव टमाटे जी सब्जी बि ठाहे सघूं था हा ठीकु आहे हा भले खिचड़ी ठाहींदासीं या हा हा हा हा त ॾुध वारी ॾुध वारी कढ़ी था चओ न हा हा त पणीअं राति जी ॾुध वारी कढ़ी न खिचड़ी था रखूं ऐं मंझंदि हा हा हा

हा हा हा हा सिंधी कढ़ी चांवर तव्हांखे पोइ पणीअं खाराईंदासीं हा हा हा हा हा बरोबरु लॻाईंदासीं उन जी चिंता न कजो तव्हां हा हा हा हा तव्हां जेतिरा ॾींहं हिते रहो था तव्हां खाई ॾिसो त तव्हां अॻिते ॿुधाइजो ॿियनि खे बि त असांजी रोटी सुठी आहे हा हा बिल्कुलु तव्हां उन्हनि खे बि ॿुधाइजो असांजे बारे में हा हा खांडवी ईंदी आहे हा ॿ टे ॾींहं रखी करे तव्हांखे खांडवी बि खाराईंदीमांव ठीकु आहे हा भले हा हा हा ठीकु आहे ठीकु हा भले भले